असांजे भारत राज्य में कुझु अहिड़ियूं जॻहियूं बि आहिनि जिते असांखे ज़रूरु वञिणो खपे ऐं उते वञण सां असांखे छा आहे जानकारियूं बि मिलंदियूं आहिनि की हिते कहिड़ा तीर्थ आहिनि हिते कहिड़ा भॻवान आहिनि भई हिते छा थियो हुओ

त जीअं असांखे पतो पवंदो असां अगरि किथे वञूं था जीअं घुमण त असां पंहिंजे जेके नॉलेज आहे जानकारी आहे ज़्यादा त असां उन्हनि खे उन्हनि सां गॾु था वञूं घुमण त उहे बि असांखे ॿुधाईंदा ऐं कुझु जॻहियुनि ते अहिड़ा भई पंडित बि वेठा हूंदा आहिनि या गाइस्ट बि असांखे मिलंदा आहिनि त असांखे उहा बि ॿुधाईंदा आहिनि जानकारी ॾींदा आहिनि की हिते इहे थियो हिते इहे थियो ऐं असांजो जीअं भारत देश में कटनी शहर ई आहे त उहो बि ॾाढो प्रसिद्ध आहे उहो बि उते बि ॾाढा भई भॻवाननि जा ऐं मंदर टिकाणा पार्क ॾाढे ॾाढा ठहियल आहिनि जीअं हिकु हरे माधव स्थान दरबार आहे उते बि साल साल में मेलो लॻंदो आहे ऐं दरबार में आए दिन कुझु न कुझु प्रोग्राम हूंदा ई आहिनि साईं जन जा त इन में असांखे साईं जन जा बि दर्शन थींदा आहिनि साईं जन जे रूप जी महिमा बि ॾिसणु मिलंदी आहे असांखे ऐं अलॻि अलॻि शहरनि जा माण्हू बि ईंदा आहिनि हिते घुमण जे लाइ त असांखे इहो बि पतो पवंदो आहे की साईं जन जी छा महिमा हुई या पहिरें समय में कहिड़ा कहिड़ा भई साईं जन गदीअ ते वेही चुकिया हुआ ऐं उन्हनि जी छा छा लीलायूं हुयूं अॻिले समय में असांजे घर जा जीअं वॾा हूंदा हुआ ॿुधाईंदा हुआ बाबा माधव शाह या नारायण शाह जन हीअं कयां हुआ भई की छोकिरीअ खे या नुंहुं खे ॾिसंदा हुआ रास्ते में त चिलाईंदा हुआ की घरु वञो भई उहा ॾाढो मतिलबु ॿारनि जो ध्यानु कंदा हुआ कंहिंखें अहिड़ी घुमण जी इज़ाज़त न ॾींदा हुआ त उहो बि असांखे असांजे वॾनि सां जानकारी मिलंदी आहे की असांजे कटनीअ में भई कीअं कीअं छा छा माधव शाह जो भई नारायण शाह जो कीअं छा छा थियो हुओ हिते हाणे ऐं असांखे इहे जानकारी मिलंदी आहे की असांखे साईं जन सां बि छा छा शिक्षा मिली